साढ़े ग्राएं च जि'यां पैह्लें बिजली निं ही पानी नेहा हू'न इन्ना सुधार आए दा उत्त बिच कि सड़क बी पुज्जी दी घर घर लोकें दे बाह्र रोड़ पूज्जे दे घर घर बिजली बी आई दी हर इक घरै च बिजली पुज्जी दी होर पानियै दा जगह जगह पर पानियै दे टैंक बने दे जगह जगह सारें घरें बाह्र नलके लग्गे दे घर घर पानी पजाए दा ते ते बिजली बी पजाई दी सड़क बी पजाई दी सड़क बी पजाई दी होर बी बड़ियां सारियां चीज़ां बड़ा जादै सुधार आए दा पैह्लें किश बी नेहा लोक पानियै गी तरसदे हे बिजलियै गी पैह्लें जमानै जेह्ड़े जागत स्कूल पढ़दे हे उ'नें गी बड़ियां जादै मुश्कलां औंदियां हियां बिजली बगैरा उ'नें कुसै दीआ होंदा बचारा उसदी लोई पढ़ना पौंदा जां किसै किसै दी लोई पढ़ना पौंदा हा बेचारें गी मोमबतियां होई गेइयां हू'न घर घर बिजली आई दी पैह्ले पानी बी दूरा दूरा आह्नना होंदा हा घर पुज्जी दा बाह्र पुज्जी दा पानी पैसे कन्नै हू'न बी ओह् बड़ा साढ़े बड़ा सुधार आए दा ग्राएं च